हेलो

हाँ जी

हाँ रिपेयरिंग का काम भी है हमारे पास में नये प्रोडक्ट भी मिलते हैं और रिपेयरिंग का काम भी चलता है हमारा आपको रिपेयर करवाना है या फिर नया सामान चाहिए आपकी शॉप कहाँ पर है अच्छा आफिस है आपका जी कहाँ पर है आपका ऑफिस सदर में कहाँ पर अच्छा अच्छा ठीक है मैं दोपहर में बारह बजे के बाद मे विजिट करने आ सकता हूँ तो उस टाइम मैं आपको फोन लगा दूंगा आप ऑफिस में एनीटाइम रहते हो या फिर आपका कुछ टाइम है अच्छा अच्छा वो तो सामान रिपेयरिंग के उपर डिपेंड करता है कि आपके सामान मतलब किस टाइप से रिपेयर होगा क्या सामान लगेगा उसके अंदर उसको देखने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे हालाँकि विजिट का कोई चार्ज पर नहीं करते हैं हम लोग नहीं साइट देखने तो साइट देखने तो मैं ही जाता हूँ क्योंकि दुकान पर जो लड़के काम करते हैं वो काम में व्यस्त रहते हैं तो उनको भेजना मुश्किल रहता है इसलिए जो भी भी साई साइट वगैरह का काम रहता है मुझे ही करना पड़ता है आपका नाम क्या है मैडम अच्छा अच्छा ठीक है न मैडम आपका यही नम्बर पर कॉल करना होगा मुझे ठीक है मैम जी जी